म्हाका जेवण करता आसतना म्हजे फॅमिलीचो सगळ्यांचे विचार करचे पडटा मांय मांव भुरगीं कोणाक कितें पचतां कांय ना ताचेर सद्दां सकाळ जाली काय म्हाका पयलीं चिंतचें पडटा आज कितें करतलें म्हज्या भुरग्याक नट्सांची काजुबीयो तातीं दुधाची ऍलर्जी आसा ताका लागून ताका म्हाका सोया मिल्काचें नाजाल्यार असलें नाल्लाचें सुद्दां बी काय करपाक मेळना ताचेर म्हाका कितें तरी चिंतचे पडटा मांयक म्हज्या साखरे गोडामुताचें आसा म्हणून ताका लागून म्हाका साखरेचें चिंतचे पडटा कितें करतले जाल्यार मांवाक म्हज्या हार्टाचें आसा ताका लागून म्हाका तेला बद्दल कितें करूं काय ना ताचेर विचार करचो पडटा सगळ्यां खातीर विचार करूनच म्हाका पयलीं जेवण करचें पडटा चड करून म्हाका भाजी पालोच चड करचो पडटा कित्याक तर तो सगळ्यां खातीर सारको चलता न्ही म्हणून